हलो हा पियूश ई थो ॻाल्हाया ॿुधायो छा जो केस

घणेजो आहे इहो फ़्लेट फ़्लेट घणे जो हुयो ऐं तव्हां घणो भरियो अथव हुन मां अछा इएं ऐं केसिताईं चयो हुयाईं बिल्डर पोजेशन ॾियणु लाइ हा पर तव्हां तारीख़ ॿुधाए था सघो कहिड़ी तारीख़ तव्हां चयो ई अछा ऑ के त डॉक्यूंमेंट वग़ैरह अथव तव्हां वटि अछा हीअं तव्हांजो नालो ऐं कहिड़े बिल्डर वटि तव्हां वरितो हुयव फ़्लेट अछा हा हिनजो नालो ॿुधो आहे मां पंज छह ॼणा ॿिया बि आहिनि हुनजे खिलाफ़ केस करणु लाइ मूं वटि आया हुया त हिकिड़ो कमु था कयूं मां तव्हांसां हुननि जो कॉन्टेक करायां थो तव्हां पंज ई छह ॼणा माना मिली करे हिकिड़े फॉम ते साइन कयो त सभिनि जो हिकिड़ो ई केस गॾु फाइल थींदो इएं

न मां हुननि खां हुननि खां साइन कराए वठंदुमि पोइ तव्हां तव्हां ईंदव न मुंहिंजे ऑफ़िस में तव्हांखां बि साइन वठी छॾींदुमि इएं पोइ सभिनि जो केस माना गॾु ई लड़दुमि इएं हा हा मां ॿुधो आहे हिनजो जामु ॼणा पैसा खाधा अथई हिन

पऐ माना इएं पक नथा चई सघूं ना असां जीअं माना असां हुते पिटीशन फाइल कंदासीं हुनखां पोइ ख़बरु पवंदी की हिन में घणो टाइम लॻंदो या छा थींदो पोइ केस टू केस डिपेंड कंदो आहे

अछा जेका बि तव्हांजा हो मकान या काग़ज़ात अहिनि अऊं जेका बि तवां वटि प्रूफ़ हुजे न की भई मां हुनखे पेमेंट कयो आहे जीअं बेंक जे थ्रूं तव्हां पेमेंट हूंदव न त हूं बेंक ट्रांजेक्शन जेको आहे उहो तव्हां ज़ेरोक्स कराए छॾिजो ऐं तव्हां आधार कार्ड पंहिंजे नाले ते फ़्लेट वरितो हुयो हीअं

सुभाणे ई जमा कराए वठिजो न हा ऐं हिनजी फ़ीस मां ॿुधायांव थो ॿ मिन्ट हा मेम हिनजी फ़ीस ॿ हज़ार पर सिटिंग थींदी हू केस टू केस डिपेंड कंदो आहे मां ॿुधायोमांव न तव्हां खे हा सुभाणे ईंदा न तव्हां ऑफ़िस ते

हा हा हो त मां करे वठंदुमि हिकु दफ़ो तव्हां सुबुह जो अचो पोइ मीटिंग कयूं था सभु पोइ तव्हांखे हूं पंज छह ॼणनि खां बि मां मिलाईंदोमांव पोइ तव्हां पोइ सुभाणे डिसीजन खणूं था थेन्क यू